हमारे इसमें प्रमुख त्योहार दीपावली दशहरा होली और गौतम जयंती है जिसके में हमारे समाज के लोग आपस में एक जगह एकत्रित होते हैं और इन त्योरहा त्योहारों का आनंद लेते हैं साथ में हम सभी लोग खाना स्वयं बना कर और एक दूसरों दूसरे के कार्य परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर के मिलते हैं एक दूसरे को इंटरटेन करते हैं छोटे बच्चे आपस में त्योहारों की जानकारियाँ हमें देते हैं और हम उनके मासूम सवालों के जबावों को देकर अपने धर्म और संस्कृति की जानकारी उन्हें प्रवाहित करवाते हैं जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है मनोरंजन के साथ साथ हमारे इन पार्टियों में के और कार्यक्रमों में शिक्षा और समाज के ज्वलंत विषयों पर परिचर्चाएँ होती हैं कि हम आप किस प्रकार से अपने दुर्बल गरीब अथवा अस असक्षम सामाजिक जनों को मूल परिवाह परिवहन में या परिपाटी में किस तरह स्थापित कर सकें वे अपना स्वयं का रोजगार करें या अगर उनका रोजगार नहीं है तो उसके लिए हम आर्थिक मदद बिना उनके जानकारियाँ दिये या उन्हें प्रताड़ित किए उपलब्ध कराएँ ताकि वे अपना व अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन कर सकें हमारे त्योहार भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं हममें कोई मतभेद नहीं है न जाती न रंग न कद न आर्थिक हम सभी एक समान हैं इसलिए इन कार्यक्रमों में हम आपस में मिल कर अपने आपसी मतभेदों को दूर कर के मि अपने आपको मित्रवत बनाए रखने का प्रयास करते हैं